हैलो इत्थै साढ़े इत्थै नर्सां बी घट्ट न डाक्टर बी घट्ट न इत्थें सानूं बड़ियां नर्सां चाहिदियां बड़े डाक्टर चाहिदे लेडी कोई लेडी कम्पलीमैंटस कोई कुछ होई जावै लेडी गी ते ओह् कोई डाक्टर कन्नै नेईं बी गल्ल करी सकदी ऐ ओह् मतलब नर्स होऐ ते नर्स कन्नै शैल खुल्लियै गल्ल करी सकदी ऐ डाक्टर लेडी डाक्टर बी चाहिदी मेल मेल बी चाहिदा फीमेल बी चाहिदा दोनो चाहिदा क्योंकि जेह्ड़ी जनानियां केईं डाक्टरें कन्नै खुल्लियै गल्ल नेईं करी सकदियां हैन इसलेई उं'दे बास्तै लेडी डाक्टरेआनी बी चाहिदी ऐ नर्सां बी चाहिदियां न बड़ा कुछ चाहिदा ऐ मगर इक गल्ल ऐ ना जेह्ड़ियां परानियां जनानियां बुड्डियां जनानियां न मतलब ओह् ओह् डाक्टरें कोला मतलब दस्सने गी हिचक आंदियां न बड़ियां आखदियां अपने नूंह् गी लेइयै दस्सन जाना होऐ ते आखदियां डाक्टर गी निं दस्सना कोई ऐसी मतलब जेह्ड़ी फीमेल डाक्टरेआनी लेडी डाक्टरेआनी ऐ ओह्दे कन्नै असें गल्ल बात करनी ऐ इस करियै सानूं उत्थै डाक्टर बी चाहिदे डाक्टरआनियां बी चाहिदियां नर्सां बी चाहिदियां सब कुछ चाहिदा नर्स नर्सां चाहिदियां न क्योंकि नर्सां नर्सें कन्नै अस खु'ल्लियै बोली सकने आं क्योंकि परानियां बुड्ढियां न उ'नेंगी हिंदी बोलना नेईं आंदी ऐ ओह् बेचारी डोगरी च गै गल्ल करी सकदियां न क्यों उ'नें उं'दे बास्तै बी मतलब लेडी डाक्टरेआनी होनी चाहिदी ऐ लेडी डाक्टरेआनी होग ते उं'दी गल्लबात बी शैल समझी सकदी सब कुछ समझी सकदी केह्ड़ी जनानियां डाक्टर कन्नै शैल तरीके कन्नै नेईं बोली सकदियां ओह् मतलब हिचकांदियां न हिचकांदियां न कि कि'यां बोलचै फ्ही गल्ल कि'यां करनी कि'यां बात करनी उंदे बास्तै जेह्ड़ियां लेडी डाक्टरेआनियां बड़ी जर जरूरी न लेडी डाक्टरेआनी होग ते अस शैल खुल्लियै अपनी मतलब कोई बी प्राब्लम न साढ़ी मतलब अस उ'नेंगी दस्सी सकने आं कि सानूं एह् गल्ल ऐ एह् बात ऐ अस खुल्लियै उं'दे कन्नै बोली सकने आं ते जेह्ड़े डाक्टर होंदे डाक्टर कन्नै केईं बारी नेईं बी बोली सकदे इत्तां करियै सानूं नर्सां चाहिदियां नर्सां भेजो